हांवें बूक म्हटल्यार नाटकाचो वाचला जो बरयल्लो आसा डॉक्टर जयंती नायक आनी ते नाटकाचें नांव आसलेलें कुप्मा देवीचें दिपामळ तातूंत अशें हें आसलेलें की आतां जायत्या गांवांनी खूब वेगळे वेगळे हे आसता प्रथा आसता जी एकादी वेळार म्हटल्यार अशी थोडी प्रथा अशी आसता जी लोकांच्या नदरेन वायट शी आसता पूण ती लोक करपाक सोदतात देवाचे कितें भक्ती जावं आनी किदें म्हणून पूण ती लोक लोक जेन्ना पळयता तेन्ना ती वायट नदरेन पयता तातूंत एक अशें आसा की एक भुरगो आसता जो ताची आवय आसता ती दिपामळ जे आमचे कुकमा देवीचे दीपामळ आसता ते देवळा देवळा लागीं घेवन नाचता आसता जे जे वायट जे भायले लोक पळयता आसता ते वायट नदरेन पळयता आसता आनी तांकां खूब किदें किदें अशें म्हणटा आसता तशेंच ताचें आवय मरोन ताच्या फाटल्यान जें तें दिपामळ आसा तें ताच्या भयणीक वयता जे तेणे आवयच्या वांगडा जालेले आसता ते तेणे सगळे पळयल्ले आसता आनी तीच तो ल्हान भुरगो आसता तीच जी दिपामठ ताच्या भयणीचे माथ्यार ताका दिवपाचें नासता कित्याक ताणें सगळें हें सगळें पळयल्लें आसता तरी तो इतको ल्हान भुरगो जावन ताचे ताका खबर आसतना तो ते दिपामळ आसा ते भयणीच्या माथ्यार दिना आनी निमण्या कडेन अशें जाता की एक भयानक अशी घटना घडटा ती म्हटल्यार तो भयणीक नाचोंक दिना ते ताचे पांये कापता थंय ताचो कळटा की तो ताजो राग नासलेलो तर भयणी लागसार मोग आसलेलो तर म्हाज्या हितून हें आसा की भाव इतको हें जावपाक आपले काळीज तोडून ते भयणीचे पांयें मोडून ताका एक बरें हितून हाड हाडपाक सो हाडपाक ताणें ताका हें केली तर हे जेन्ना ती वाचता जावं ते ताजे पांय हे केलेले आसता तेन्ना सगळ्यांच्या हांगाचेर एक बरो काटो फुलटांचो रागाचो आसना तर खंय तरी बरी देख दिवपी सारको काटो आसता